हिंदी भाषा हमारे देश का राष्ट्र भाषा है जो हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा थोड़ा राज्य में अलग अलग होता है द जैसे हम बोलते हैं गाँव में अपने घरपे तो उसको देसी भी भाषा बोलते हैं हिंदी भाषा जैसे उस्कूल में पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसको खड़ी बोली भी कहते हैं अलग जैसे कि अपने बनारस से या अलग जाओ इधर तो थोड़ा अलग भाषा मिलता है अपने लकिन ये उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा सब लोग यूज करते हैं अलग अलग जगह जाओ तो अलग अलग भाषाएँ बोलने को मिलती हैं जैसे भोजपुरी मिलती है हिंदी मिलती है कुछ लोग उर्दू या तेलुगु कुछ भी बोलते हैं जगह जहाँ पे जाओ अलग अलग काष्ट के अलग अलग भाषा बोलते हैं हैं इसीलिए हिंदी भाषा देशी भाषा ऐसे ही में अलग होते हैं हम लोग जो बोलते हैं उसको देसी भाषा कहते हैं और हिंदी भाषा जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के परिचय में या उस्कूल में बोलते हैं इसको हिंदी भाषा कहते हैं